नमस्ते हाँ मेम बोल रहे है आपको क्या काम करवाना हाँ अभी आएंगे वो दो दिन छुट्टी पे थे ना इसलिए नहीं आये अब स्टार्ट होगा एक एक वैल्डिंग का पचास रुपए लगेगा आपके यहाँ

आपके पूरे घर पे कितनी लगवाना ये बताओ पहले

आपको दस आपको दस हजार तक पड़ जाए ठीक है अभी करवा देंगे हमारे वर्कर लगेंगे और चार लगेंगे आपके

कोई एक को देना है दो हजार रुपए हाँ पर डे के दो हजार हम तो क्या बोलेंगे उनका टाइम लगेगा तो वो लेंगे तो सही तो वो मेहनत भी तो करते हैं वो पूरे दिन मेहनत करेंगे आपके वहाँ पे हाँ बिजली तो आपकी ही लगेगी मेम तो मैं तो वो मैं थोड़े ना ले रहा हूँ वो तो मजदूर आयेंगे वो लेंगे हम दोनों लेके आयेंगे छोटी वाली और बड़ी वाली कोई बड़ी वाली यूज होगी तो बड़ी वाली करेंगे या फिर छोटी वाली भी करेंगे

ठीक है तो तो पंद्रह सौ का ज़्यादा कम नहीं कर सकते पंद्रह सौ दे देना इससे कम नहीं होगा वो आएंगे ही नहीं फिर भी कम बोलूँगी तो वो मजदूर नहीं आएंगे वो मैं कैसे लेके आऊँ आप का घर काम है फिर आपको ज़्यादा देना पड़ेगा फिर आप वो नहीं दोगे आप इसमे भी ऐसे बोल रहे हो वो तो ज़्यादा ही लगेगा वो लाख रुपया लगेगा आपके इतना फेरेमिंग वेरेमिंग के लिए तो लोहे का तो लाख रुपये लगे

ठीक है मैं अभी आपके यहाँ आजाऊंगी